औ हेल' औ औ मा औ औ औ बेयो ना औ औ बेखौ जोङो जिगाबनिफ्राय बानायो आरो ना फार्स्टआव जोङो जिगाबखौ आरामनो सुग्रोना लानांगौ माने फार्स्टआव बिदि दानग्लिग्रो नोङो गोरानैनो हास'ग्रो हास' खांनायनि उनाव नोङो एखौ बस्थायाव सो जमा नो आलु बस्था आरो बै दै सोबखांनो हानायाव मानि एजियै जोङो गोरलैयै खालामनो थाखाय बेखौ एजियै इदि खालामनो थाखाय जोङो आलु बस्थायाव सोनानै दानस' खांनानै आलु बस्थायाव सो सोनानै बेखौ जोङो हरसे बेखौ दैआवनो सोमना दोननांगौ दैआव हरसे सोमना दोनखांनानै बेनि उनाव अखा नायै जोङो बेखौ बोखांनानै दुइ घन्टासो नङाब्ला एक घन्टासो बिदियै जोङो बोरिआव बोखांना दोननांगौ आरो दै सगारनायनि थाखाय आरो बिनि बिजानुफ्रा एसे रुयनायनि थाखाय बिखौ सोमनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो दानाबा बिखौसो दैनिफ्राय दै गुसुनिफ्राय जेन'बा बोखां खांबाय जोङो दुइ घन्टासो दोनबाय बिनि उनावहाइ आरो रुनोसै दाना रुनायनि बेलायाव जोङो बेखौ बस्थायैनो रुनो हायो एखेबाजियैनो होमब्लाना मोजांसिन जायो बेलथायनोबो जोंनो खेबसे लागोसेनो बिखौ सारायाव आरामनो दैखौ लोमजासे होनानै फुदुंनो फारसेनिफ्राय जेनोबा फार्स्टनिफ्राय गिबिनिफ्राय जोङो बिखौ एक घन्टा नङाब्ला पन्सास मिनिटसो रुनांगौ आरो बिनि उनावहाय बोखांनानै आरामनो एखौ सान्दुंआव लामनांगौ लामानानै एसे रानस्रो रानस्रो दैनि दै नांनाय आखायाव नांनाय दैआ खारब्लाथाय बेखौ नोङो आरामनो होनो हासिगोन आरो आदसा गाबोन प्रेकटिकेल खालामनो फै होमब्लाना मिथिगोन ओं दा इखिनिखौनो खोन्थाथ'बाय आङो